हमारा हिंदू धर्म अलग अलग प्रजातियों के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ हम चाहे किसी भी धर्म से एवं किसी भी जाति से जुड़े हुए हों पर हम सभी त्यौहारों को एक साथ मनाते हैं जब हमारे यहाँ ऐसे कई सारा धार्मिक त्यौहार है मनाया जाता है जिसमें हमारे समुदाय एवं हमारे ग्रामीण लोग एक साथ आकर के उस त्यौहार को मनाते हैं मैं ऐसे ही एक त्यौहार के बारे में बताना चाहता हूँ जब हमारे यहाँ मकर संक्रांति की रात को दीपक जलाकर के सभी लोगों को एक जगह पर एकत्रित कर करके हम लोग उस समय माता का जगराता करते हैं इस दौरान हमारे गाँव के सभी महिलाएँ एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की भी महिला एवं पुरुष वहाँ शामिल होते हैं इसके साथ ही हम उस जगह पे माता का जगराता एवं सभी लोग एक साथ मिलकर के माता की आराधना करते हैं जिससे अगर से देखा जाए तो यह एक ऐसा धार्मिक त्यौहार है जिसमें अलग अलग समुदाय एवं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र के लोग एक साथ आकर के एक जगह रुक कर के आराधना करते हैं